ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناظرین اور سامعین کے دلچسپیوں اور ان کے شوق کو ابھارنے اور اس کو مزید پڑھانے کے لیے اور اس کو شوق کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے ڈرامے اور ناول میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کہانی اسی طرح کسی بھی کہانی اور ناول کو کامیاب بنانے اور اس کو قاری کی نظر میں بہتر بنانے کے لیے کردار بہت اہمیت رکھتا ہے کردار کا کہانی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کردار اپنے افعال حرکات و سکنات سے زندگی کی حقیقی عکاسی کرتا ہے اور کہاںی کے اندر روح اور طاقت پیدا کرتا ہے یوں تو مختلف کردار ایسے ہیں جو مجھے الگ الگ لکھنے والوں کے مجھے پسند ہیں لیکن ان میں سے کچھ کردار ایسے ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں چوں کہ ناول اور کہانی کی دنیا میں کردار ہر طرح اور ہر قسم کے موجود ہیں جس سماج اور معاشرہ کی ترجمانی کرتے ہیں جیسے بادشاہ وزیر اور محب وطن وفا شعار بیویاں جواری شرابی طوائف اور دغا باز دوست قاتل سرمایہ دار غریب طاقتور کمزور فرض شناس اور جاں نثار ملازم وغیرہ لیکن ان میں سے آج میں صرف ان کرداروں کا تذکرہ کروں گا جو آپ نے اپنے سوال کے اندر پوچھا ہے جیسے سعیدہ سارہ پروین راحیل طاہرہ ایاز اور تحسین یہ کردار مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کیوںکہ یہ فرض شناسی وفاداری ایمان داری اور احسان مندی جیسی اعلی انسانی اقدار کے ترجمان ہیں یہ کردار ایسے ہیں جو صحت مند سماج صاف ستھرے اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد کو اور بہتر مضبوط اور زیادہ طاقتور بناتے ہیں میں نے ان کرداروں سے اچھے اخلاق سیکھے ہیں بہتر تعلیم سیکھی ہے لیکن نیکی کرنے کا شوق میں نے ان تمام کرداروں سے سیکھا ہے اور میں نے سیکھا ہے کہ کیسے ایک بہتر معاشرہ کی تشکیل کی جاتی ہے سماج کو بہتر بنانے میں ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں